वीह एप्रैल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे ॾह मार्च ॿ हज़ार पंद्राह सप्टैंबर ॿ हज़ार पंज पंज फैब ॿ हज़ार हिकु